हमारे इस्कूल को पसंद करने के कई कारण हैं इसके अतिरिक्त एक अच्छे इस्कूल में समर्पन शिक्षक हो सकते हें जो हमारी शिक्षक यात्रा में हमें प्रेरित और समर्थन करते हैं स्कूल खेल कला जैसे पाट्य गतिविधियों के पेश कर सकते हैं जिसमें हमें अपनी रूचियाें और प्रतिभा का पता लगता है पता लगता है और इससे अनुमति मिलती है मुझे अपना इस्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे शिक्षक मेरे प्रति दयालु हैं मुझे यह पसंद है कि हमारे शिक्षक हमें हर विषय को ध्यान से कैसे पढ़ाते हैं मेरे इस्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान और जानकारी मिलती है मेरा स्कूल मेरे जीवन की सबसे अच्छी जगह है सबसे अच्छी जगह है और विद्यालय के बाहर जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है क्योंकि विद्यालय में समर्थ भाषिक परिवेश मिलता है वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ाव ज़रूरी है सीखने की प्रत्यक्ष या यह स्थिति हो प्रत्यक्ष जीवन की अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए और विद्यालय ज्ञान समाज एवं शिक्षार्थी के जीवन में विद्यालय जीवन का प्रमुख स्थान होने के कारण छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए औचित्य प्रदान करता है विद्य विध्यार्थी शिक्षक सभी बच्चों के लिए एक बड़ा निवेश है तथा इसे एक अनिवार्य गतिविधियों के रूप में माना जाता है विद्यालय बहुत ही ए अच्छी वह है और इस्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चे के लिए पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाना यदि प्रत्येक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता है जो बस सीखता है और एक अच्छा व्यक्तित्व विकास विकसित करता